हमने जब पेपर पढ़ा तो हमने देखा मंजिल जो हैं मकान जो बन बनाते हैं कारीगर लोग तो तारीफ़ इतनी पेपर में छप कर आती है कि यह इतनी महँगी बिल्डिंग है यह इतनी महँगी बिल्डिंग है जब इतनी महँगी बिल्डिंग हैं तो मैंने जब पेपर में पढ़ा तो देखा कि तो घटनाएँ क्यों हो रही हैं जब इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी है तो घटनाएँ क्यों हो रहीं

हमने फिर भी वहाँ पर गए देखा कि एक बिल्डिंग हमने पेपर में फिर भी पढ़ा तो हम दूसरे दिन लखनऊ में देखने गए अरे सर बिल्डिंग तो बनी जब उसमें पकड़ने के लिए रेलिंग नहीं लगेगा या रेलिंग और जीना वाले जो हैं रेलिंग सर अंटिया वाली रेलिंग हैं कोई जब लगा ही नहीं है तो पकड़ नहीं है किसी का चक्कर आकर खाले गिर गया तो लेना बिल्डिंग तो ठीक ही बनी रेलिंग वेलिंग सब लगना होता जैसे नई बिल्डिंग बनी चेक करने गए तो सर धोखा हो गया गिर गए तो सर यह सब चीज़ें हैं पेपर में अच्छी तो अच्छी न्यूज आती है सर जैसे कहे कि यह हमें डिजाइन जो कारीगर बना कर देगा यह मैं इतना दूँगा यह वह उतना दूँगा तो सर यह सब चीज़ें हैं वह आदमी काम तो करता ही है सर कि हमारा नाम जो खराब न हो हर आदमी पेपर सुबह खाना नहीं खाएगा पेपर ज़रूर पढ़ेगा तो सर यह है कि पेपर में सुबह पढ़कर यह मालूम हो जाता है कि सर आज अच्छी चीज़ें न्यूज में आएँगी पढ़ने में यह मन लगता है और सर इसमें हमने पढ़ा कि यह जैसे कोई हमें कह दे कि तुमने काम गलत करा तो गलत जब होगा तभी तो गलत होगा जब सही है तो सही को गलत कैसे कह सकते हैं तो इंजीनर साहब आए उसने देखा कहा काम सही हुआ और जो दूसरा इंजीनियर आया उसने कहा काम गलत है तो दोनों में फिर बहस हो गई कल मैं पेपर में मैं जो सर पढ़ते हैं तो हमें उससे जानकारी होते और जितना तो झूठ मूठ सर जो पेपरो वाले भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ आज यह हैं दो मरे तो चार लिख दिए कि चार घायल चार पाँच मर गए सर यह सब अपनी आँखों देखी बात हमें अच्छी लगती हैं और सर जी और क्या है पेपर में अच्छी से अच्छी सुबह से शाम तक का न्यूज़ ही पढ़ते हैं समाचार देखते हैं समाचार में देख लो कोई कह रहा है मोदी जी सही हैं तो कोई कह रहा है मुलायम सिंह सही हैं अखिलेश सिंह तो सर किसको मैं गलत कहूँ अखिलेश को कहें कि मोदी जी को कहें यह तो संगठन एक हैं न हम मोदी जी का कह सकते हैं न मैं अखिलेश काे कह सकता हूँ तो सर यही सब चीज़ खाली सोंच का फ़र्क है अच्छी बातें करो तुम्हें अच्छी ज्ञान मिलेंगी किसी को गलत बात कहोगे तो तमाचा ही मिलेगा तो यह सब चीज़ें हैं सर कोई कह रहा है कि मतलब पेपर पढ़ कर झूठ बो अरे ओहिमा तो पेपर में पढ़ा लिखे रहन तो ओहिमा तीन मंजिल बना रहा हम कहे हैं सात मंजिल बना रहें तो सर यह सब ढकोसला है मैं जैसे आँखी नहीं देखेंगे तोहले हम हमें विश्वास नहीं होगा पेपर कभी कभी तो ऐसा नहीं है कि हम चलो सब कोई मज़दूर आदमी कभी कभी टाइम न निकालें मगर हम तो सर सुबह खाना भले न मिले मगर पेपर ज़रूर पढ़ेंगे अच्छी अच्छी बातें आती हैं अच्छी अच्छी ज्ञान हमें तारीख दिन हर चीज़ सर आता है इसमें आज क्या तारीख है कल छब्बीस तारीख है या पन्द्रह तारीख है सर यही पेपर न आवत होए तो किसको तारिखे भूल जाएँ अति अब तो आदमी सर जो व्यस्त रहत हैं काम के आगे तो पेपर क्या पेपर सुबह चाय पीते हैं और सवेरे पेपर न पढ़े सर अपे डूटी नहीं पहुँच पइहें तो यह सब चीज़ें हैं तो सर कह रहे हैं कि पेपर वाले झूठ झूठ नहीं बोलते हैं मैं भी जाना मगर जो थोड़ा बहुत है सर अब रुपया में पच्चीस पैसा तो मान कर चलो सर मुँह से निकल गया तो निकल गया नहीं तो वह कोई सर उत्तो बात नहीं है हर आदमी जो है पेपर बिना पढ़े कोई काम ही नहीं कर सकता है सर पेपर लो जैसे कोई डिजइनर लो तो बिना कापी में छपा हुआ तो वह डिजइनर डिजाइन नहीं बना पाते और न सर डिजाइन की अगर कोई फोटू आप छापोगे नहीं फोटू खींचोगे भी नहीं तो सर आदमी कैसे पहचान लोगे तो सर यही सब चीज़ हैं भाई पेपर आएगा पढ़ेंगे सर आप जैसे हमें नहीं जानते हो तो अगर हमारे फोटू लेंगे तभी तो हमें जान पाओगे कि हाँ यह फलाना आदमी है तो यह पेपर वाले कोई झूठ नहीं छापते हैं यह भी सही बात छापते हैं बहुत आएँगे यह जो चेहरा देख कर डिजइन बना लेते हैं कि यह आदमी मेरा दोस्त है या हमारे यह दुश्मन हैं सर यह सब पेपर पेपर अगर पढ़ें न तो कोई जानेगा कि सर आज सर यह नहीं पेपर न पढ़ें सर यह भी नहीं पता कि हाइबे पर क्या हुआ का न हुआ सवेरे न्यूज में सवेरे पढ़ो कि आज यहाँ घटनाएँ हुआ कल वहाँ घटनाएँ हुआ कल यह हो गया कल वह हो गया सर यह सब चीज़ें हैं और सर इसमें पेपर पढ़ने में खाली एक ही चीज़ हमें अच्छी लगी जो सुबह पढ़ते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें पढ़ने में कि अच्छे से अच्छी जो जानकारी नई होते है सर तो उसमें थोड़ा जानकारी मिल जाते हैं और सर है यह क्या हमें तो जो बढ़िया चीज़ लगी वही पढ़ेंगे जो खराब होगा सर पढ़ेंगे भी नहीं तो सर यही सब चीज़ें जो हैं मानता की जो होती हैं सभ्यता और यही सब अच्छी अच्छी आती हैं आज वहाँ की लड़की क्या मार डाली गई और कल फ़लाना ढमाका यही सर तो यह सब चीज़ें सर पेपरए वाले तो जो पेपर पढ़ेगा न तो तभी और पेपर जो पढ़ेगा नहीं तो वह कैसे जान जाएगा कि यहाँ पर का घटनाएँ हुई क्या हुआ तो यह सब चीज़ें होती हैं और और सर तुमको यदि ऐसा कोई हिन्दुस्तान में है नहीं जो सुबह पेपर न पढ़ता हो सुबह चाय बाद में गई पहले पेपर आई कि मुझे पता है न कि हमें न्यूज देखना है कि आज देखें क्या हुआ है कहाँ विधानसभा में कौन मन्त्री जा रहे हैं कौन विधानसभा में कौन मैडम जा रही हैं भाई सरकारी विभाग वाले आज हमें कौन वेतन कइ तारीख के मिलेंगे सर बिना पेपर पढ़े कोई तो यह जानेगा नहीं और बिना ऐसा नहीं है कि पेपर बिना पढ़े कोई यह मानता है तो यह सब चीज़ें हैं और क्या सर इसमें तो मान कर चलो झूठ ही बोला खैर तो सर बहुत कुछ वह बोलते हैं कि पेपर पढ़ता हूँ यह हैं वह करता हूँ यह सब गलत बात हैं सर पेपर पढ़ना चाहिए सुबह खाना भले नहीं खाना चाहिए तभी समझ में आएगा कि हमार सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही सर यह सब पेपर में पढ़ कर तभी हमको जानकारी हो जाता है कि सर तुम अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं और हम तो मज़दूर आदमी हैं सोहा सर लोहा ठोकना जानते हैं और कुछ आता जाता नहीं है लोहे में काम करते हैं सर चाहे कोई डिजाइनर बनवा लीजिए बस यही है सर